हेलो नमस्कार सर अहाँ कैब ड्राइवर बजै छी चलू हमरा एगो कैब बुक करबाक अछि अहि खातिर कैब बुक करबाक अछि अहाँके बता दी हमे हमर माता पिता दिल्लीमे रहै अछि हुनका हम पटना बुलाएब तऽ हमरा बताबू कि अहाँ ओतहु दिल्लीसँ पटनाके जे मासूल होइए भाड़ा कते अहाँ लेब

अहाँके हम ईहो बता दी कि अहाँ कोन कोन शहर दऽ कऽ अहाँ अएबै पहुँचबै अहिठिना चूँकि हमर पैतृक स्थान जे अइ ओ पटने अछि आओर हम चाहै छी की हमर माता पिता मतलब आसानीसँ अपन यात्रा करै हुनका कोइ दिक्कत नहि हुअए एहि खातिर हम मार्गके जिक्र भी अहाँके करि देब हालाँकि अहाँके तऽ सबकिछु अच्छासँ मालूम होएत एहि सन्दर्भमे एहि लऽ कऽ कतेक भाड़ा एकर लेब मासूल कतेक लेब से हमरा बता दिअ ताकि हम सहीसँ बुक करि सकी अगर अहाँ किछु एहिमे रिलीफ भी दऽ सकै छी तऽ अहाँ ओहो करि दिअ ताकि अहाँके हम सम्पूर्ण पेमेन्ट ससमय करि दी बिना किछु इन्टरेप्ट के आओर आओर अहाँके गाड़ी केहन अछि लक्जीरियस अइ या फेर सिम्पलवला अइ कभी सिम्पलवला हम अहाँके नहि कहब जे लक्जीरियस अइ कियाकि हमर माता पिता ओतऽसँ एतऽ आएत तऽ हम चाहै नहि छी जे हुनका कोइ दिक्कत हुअए रस्तामे